शुरूसँ घरमे खाना बनिते रहै छै दालि भात सब्जी परम्परा चलिते रहै छै खाना पीना होइते रहै छै दालि भात सब्जी आदमीकेँ ज्यादा पसन्द छै अच्छा खाना भेलै सादा हफ्तामे एक दिन मीट मछली बड़ धियापुताके एक दिन पसन्द कहिओ दूध दही कहिओ मीठ सामान पसन्द भए गेल ओ चीज बनि गेल खानामे तऽ हरा सब्जी दालि चावल ईसभ बनिते रहै छै